प्रणाम सर जी बोलै छै अपन नाम बतायल जाउ सर की भेल से जी जी अहाँ की डिमांड कहलियै अहाँ कितने तक सेल उलके डिमांड चाही सर जी अहाँ की एक्सपेक्ट कयल छी कोन विभागमे अहाँ जाय लेल चाहैत छी सर रिटेलमे जी अहाँके अथि मासिक अथि कितनाके उपयोग चाहै छी राशि कितने तक राशि अहाँके मिलैके चाही अहाँके गाँव कहाँसँ भेल जिला डिस्ट्रिक्ट जी राज्य पिनकोड की भेल सर सर पिनकोड की भेलै ह्म्म अच्छा तऽ आओर अहाँके अथी पिताजीके नाम की भेलनि तऽ अहाँ किसानी छोड़ि कऽ जॉब कोरपोरेट दुनिआँमे काहे ले जायके चाहै छियै अहाँ खेती किसानी छोड़ि कऽ कोरपोरेट दुनिआँमे काहे लागी जाय लेल चाहैत छियै